हलो दादी जय झूलेलाल तव्हां केरु

अच्छा

हुते ब्रह्मा जो मंदरु आहे हुते वठी हलंदीसांव वरी सरस्वतीअ जो मंदरु आहे मथे ॾोलीअ में ॾोलीअ में वेंदा आहिनि उहो मां ॿाहिरि बीठी हूंदसि तव्हां सभु घुमी अचिजो बुढो पुष्कर आहे हुते वठी हलंदीमांव झूलेलाल जो मंदरु आहे अॼु कल्ह चालीहा पिया हलनि हुते बि वठी हलंदीमांव त सभु तव्हां घुमी फिरी ऐं अचिजो मां ॿाहिरि हूंदसि फाइ सागर पासे झील बि आहे हिते ॾाढी सुठी हुते वठी हलंदीमांव तेसिताईं मां ॿाहिरि तव्हां खे ॾिसंदसि ऐं तव्हां अची वञिजो घुमी फिरी त बि हा उते गुरुद्वारो आहे घणेई आहिनि गुरुद्वारे में बि ॾाढी म मौज लॻी पई आहे लंगर वंगर सभु फ़्री में था हलनि पंहिंजो आराम सां थधिकार में वई पंहिंजो खाई पी अचिजो मां बि बीठो हूंदसि ॿाहिरि जेतिरी देरि तव्हां ॿुधाईंदा त तव्हां ओतिरी देरि मां बीठी हूंदसि ॿाहिरि त पोइ ॿ हज़ार खणु लॻंदा भई हेॾी देरि जा न उहो हाणे ॿ त ठीकु आहिनि पोइ पर तव्हां हलिजो त मां वरी पोइ थोरा खणी सौ ॿ घटि कंदसि तव्हां हल हा हा हा उहो पाणे ईंदा आहिनि जेॾी महिल तव्हां चओ हा हा पर इंतिज़ारु मूंखे इहो बीहारिजो न उते भई जीअं मां अचां तयारु थी बीठा हुजिजो त बसि भई ओॾीमहिल हली हलूं छो की वरी ॿिया बि ग्राहक ॾिसणा आहिनि त हा हा हा ॿिया बि ॿिया बि छोटा मोटा मंदर विच में आहिनि उहे ॾेखारींदसि त पोइ इहो हा ठीकु आहे हा हा हा हा जय झूलेलाल हा ॿुधायो हा हा

हा हा मां घ घरां निकिरण महिल पहिरीं तव्हांखे फ़ोन कंदसि हलो ठीकु आहे हलो ठीकु आहे कोई ॻाल्हि काने तव्हां जे ठीकु आहे वठी हलंदीमांव हा हा ठीकु आहे ठीकु जय जय झूलेलाल